दैनिक जीवन में हमें बिजली के वायरों से हमेशा सावधान रहेना चाहिए घरों में जो बिजली की फ़िटिंग्स हैं और जो भी वायरिंग करवाऍं उसे कभी भी खुला न छोड़ें कभी भी तारों को खुला न छोड़ें जिसके कारण घर में करंट फैलने की संभावनाऍं ज़्यादा हों सारे स्विच हमेशा बंद करके रखें कोई भी स्विच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए कोई कनेक्शन बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमेशा बिजली के तारों का उपयोग करते समय आप किस आप जमीन के सम्पर्क में न आते हुए चप्पल या प्लास्टिक का कुछ साथ में रखें या लकड़ी का कुछ साथ में रखें जिससे कि अर्थिंग न आए और आपको बिजली का करंट लगने की संभावना ना हो इसके साथ ही गीले कपड़े गीले हाथ इत्यादि से भी बिजली से संबंधित उपकरणों या बिजली के वायरों को पकड़ने के लिए ध्यान रखें और इन्ही सावधानियों से आप बिजली से लगने वाले या विद्युत उपकरणों के में उपयोग में असावधानी पर होने वाले कुछ जो नुकसान है उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं